माने आंनि धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम दा जोंनि बाथौ धोरोमाव माखासे गोबां नेम निथि दङ दा बे हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना आबै आबौमोननिफ्रायनो आइ आफामोननिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोम सिबिग्रा हिसाबै दा आंनि धोरोमाबो बाथौ धोरोम दा जोंना जोंनिखौ होनबाय माने जोंना गुदि बाथौ दा बाथौआबो गोबां बाथौ दं दङ हिसाबै आं आंनिखौनो बुंनोसै आंनिआ जाहैबाय गुदि बाथौ आं जोंना बुलि बाथौ जाहैबाय दा बेवहाय जोंना बुलि बाथौआव ओरैबायदि माखासे जोंनि नेम निथिफोरा गोबां दङ दा नेम निथिफोरखौ आं बुंला दा माखासे आं धोरोमाव मा बायदि हेफाजाब होदों बा आं मिथिगौ बेखौल' आं बुंनो सानबाय माने जोंना गुदि बाथौआ माखासे आफादफोर दङ आफादा जाहैबाय जोङो आनस'लिक आफाद दङ मोनसेया जाबाय जिल्ला आफाद मोनसेया जाबाय मिरु आफाद बेफोर बायदि मोनथाम थाखो सिरिनि जोंना गुदि बाथौआ आफाद दङ दा आं नैबेखौल' बुंनो सानबाय माने जोंना आनस'लिक बाथौ दङ बे आनस'लिकआव आंबो सासे सोद्रोमा हिसाबै आं माने बेखौ बुंगोन माने जोंनि गुदि बाथौ आफादखौ माखासे जौगाहोनाय बा धोरोमखौ जौगाहोनाय माखासे नेम निथिखौ आसारखान्थिफोरखौ जोङो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव फोलायनानै बा जोंनि धोरोमनि गुबै ओंथिफोरखौ फोलायनानै होनो थाखाय जोङो बे मोनथाम बिबाननि मोनथाम आफादखौ जोङो दानानै होनाय जादों आरो मोनथाम थाखोनि दा बेवहाय जोंहा जाबाय आनस'लिक दङ बे आनस'लिकआव आंबो सासे सोद्रोमा दा बेवहाय आङो

सप्तायाव बिदिनो आं खेबसे एखमबा खेबनै खेबथाम बिदि थाङो ओमफ्राय जोंना ओरैबायदि जायो माने बोसोराव जोङो मोनसे खेराइ फुजा होनाय जायो बे खेराइ फुजायाव जोङो माने गोबां गाव गावनि नख'रनिफ्रायनो माखासे दाउसा फारौ आरो बायदिसिना बिदिनो माइरं फैसा थाखा बिदिनो दान हरलायनानै जोङो बे खेराइ फुजाखौ खुंनाय जायो आरो आनस'लिकआव बिदिनो दानि दिनाव माने गामि गामियावबो बिदिनो खेराइ फुजा बा गारजा फुजा बेफोरखौ जोङो नेमबायदियै होलांनाय जायो आरो दा आङो जोंनि बाथौ धोरोमाव आंनि माखासे हेफाजाब होनाय बा माखासे माबानायफ्रा बेखिनियानो दङ आरो दा दासिमाव आं बेखिनिखौ बुंबाय